फट'ग्राफिखौ समाज सोलायनायावहाय ओरैबायदि बाहायनो हायो आरो जेरै मोनसे फट'वाहाय मोनसे थासारि एबा मोनसे जायगा एबा मोनसे मोनसे जाय बे जायगायावहाय जागासिनो दङ बेफोरनि बागै बियो खिन्थायो जोङो मोनसे साफा खालामनाय सोदांनाय लेथ्राफोरखौ साफा खालामनाय बिफां गायनाय रायजोनि मोजां खामानि मावनाय बेफोरनि फट'खेबनानै जोङो मोनसे गिदिर बेनार बानायनानैहाय गामियाव एबा सोहोराव एबा लामा दथायावहायनो जोङो दोननो हागोन बे बेनारफोरखौ जायजों मानसिफोरनिसिमबो बे मोनसे जों मा बुंनो सानदों बे फट'नि गेजेरजों जों मा फोरमायनो सानदों बेफोरो मानसिफोरनि गेजेराव सहैयो आरो बिखायनो फट'ग्राफियाहाय समाज सोदांनायावहाय जोबोद गोख्रों मोजां लामा लानानै फैदों बिखायनो हायोबा आं सासे फट' दैखांग्रा नुदों बिथाङा आंनिनो लोगो आरो बिथांनि फट'ग्राफिया बांसिनानो जिब जुनाद बिफां लाइफां समायना मिथिंगाखौ खेबो जायजों जों मिन्थिनो हायो खि ओ जोंनावबो बे दङ' होननानै जिब जुनाद माखासेखौ जों नुफेरा बिफां लाइफां माखासेखौ जों नुफेराखैबो खोनाफेराखैबो मिन्थिफेराखैबो नाथाय बेफोर बिफां लाइफां फट' बिथांनि फट' खेबनायनि थाखायहाय समाजावहाय मिन्थिनाय जाबाय आरो ओ बेबो दङ' होननानै बिखायनो आं बेखौनो सानो गोबां सोदांनाय लाबोयो